अरे नमस्ते नमस्ते और कहिए अभी बेटर चल रहा है काम धंधा चल रहा है

क्या सिलाना है बताइए और सील देंगे न सील देंगे बोलिए अच्छा छा अब ज अब हँ अरे जैसा आप कपड़ा कहेंगे वैसा कपड़ा सिलेंगे जौन कपड़ा कहेंगे वह सी देंगे कपड़ा हम फैन्सी सिलाएंगे फैन्सी फैन्सी कहेंगे फैन्सी सिएंगे नॉर्मल कहेंगे नॉर्मल सिएंगे जैसा कहेंगे कर देंगे

अब वह जैसे बताइए होता है न की वह जैसे मतलब क्या सिलाना है कितना सिलाना है उस हिसाब से पता किस तरह का मतलब यह कितना मतलब आपको कौन सा डिमांड है वह अलग बात होती है न उसका हिसाब क अलग होता है अब जैसा की आप हँ जैसा आप सिलाएंगे जो ऑर्डर करेंगे उसका वह रेट लगेगा और उसी हिसाब से चल अच्छा छा अच्छा अच्छा वह उसका तो अलग रेट होता है जैसे हँ जैसे अब ऊ कह रहे न ब्लाउस का अलग रेट होता है उसका पाँच सौ रेट है अब ऊ लहंगा का अलग पाँच हज़ार रुपये का रेट है उसका आपको क्या क्या अरे यार उसका तो कम से कम बीस हज़ार तक जाएगा बीस हज़ार तक जाएगा

हाँ उनका मिलाकर अच्छा आपका कितना है छ गो आपका और उनकी उनका कितना है टोटल कितना है टोटल पच्चीस है टोटल पच्चीस है अच्छा

अच्छा टोटल मतलब पच्चीस गो अ छे गो अ छे गो अपना है पच्चीस आ छे इकत्तीस ठे हाँ अरे करीब करीब लग जाएगा पंद्रह सोलह हज़ार तक लग जाएगा हाँ सब सब सब सब हाँ सब सब बन जाएगा उसमें से थोड़ा देंगे आपको

अरे मतलब अब आज तो नहीं हो पाएगा कल आप देंगी तो यह समझ लीजिए एक आध हफ्ता लग जाएगा

वह भी सील दिया जाएगा उसको दिक्कत नहीं है अब उसका एक आधा एक आध हफ्ता तो ऊपर ही लग जाएगा कम नहीं लगेगा सिलने में ठीक है पंद्रह सोलह हज़ार लगेगा चलिए ठीक हैं तो आप लेकर कल आइए तो हम दे दे रहे हैं हँ

नमस्ते न चलिए कुछ कम कर देंगे कोई बात नहीं है कुछ कम बेसी कर लेंगे चलिए नमस्ते